ओ हेलौ

औ औ औ औ औ औ औ उम ओमफ्राय मा ए मा मबाइलखौ लायो बेबा

भिब'फ्राथ' दङ नोङो बेसेबां दामनिखौ लानो नोंलाय जायखिजाया ओ फाइब जि मोननाय नङा बे दाम खमाव मथा मथि फर जिनिखौ मोनगोन आरोखि ओ फाइबजिनिया ओरै मथा मथि फन्द्र' हाजारनि ओरै गोजौआवसो जायो दस हाजारसोआवबा बियो माखौ मोनाय नङा आरोखि फाइब जिनि मोननाय नङा खिन्तु फरजिनि थाखाय मोनगोन आरोखि बि भिब'आवबो गासिबावबो मथा मथि टेन थावसेन्दनि ओरैजायाव मोननाय नङा आरोखि औ फाइब जि मोननाय नङा उम उम उम उम बिदिबो जानाय नङा माबायोबा नोङो फाइब जि नांथारगौबा फन्ड्र हाजारनि गोजौनिखौ लानांगोन आरोखि आरो नोङो जुदि फैसाफोर गैथ'आबा एसे फायनान्सावबो लानो हागोन फायनान्सावबो फायनान्सनिबो फेसिलिटि ओ फायनान्सा बेलेग बेलेग माबा दङ जेनेबा नोङो एस बि आइ निफ्राय थाबाय ओमफ्राय ओ ओइस डि एफ सि बिनिफ्राय होयो आरोखि माने बिसोरो जोंनि माबाजों टाइ आपखा नालाय बिसोरो जोंनि श' रुमाव फैखायो माने बिसोरो सोरबा लाग्रा दङबानो फैयो आरोखि दा नोङो बेखौ डाउन पेमेन्ट हिसाबै नोङो माबा होनांगोन टुवेन्टि पार्सेन्टखौ डाउन पेमेन्ट होनांगोन नोङो जेनेबा दस हाजारफोरनिखौ नोङो बिदिनो सारि हाजारसो होनांगोन आरोखि नोङो बेबायदि औ

औ बेखौ बिदि एकाउन्टखौ नांलाया औ औ औ बिदि नांलाया दे पेन कार्डजों माबाजों लानानै फैबानो जाबाय पेन कार्ड ओमफ्राय बबे बेंकनि एकाउन्ट दङ बेखौ लानानै फैबानो जाबाय ओमफ्राय डखुमेन्टसा बेनो जाहैबाय पेन कार्ड ओमफ्राय नोंनि बेंक एकाउन्टखौ लानानै फैदो ओमफ्राय भटार आइडि खौ लानानै फैबानो जाबाय आरोखि भटार आइडि नङाबा आधार कार्ड बेखौ लानानै फैबानो जाबाय बेजों जागोन दे औ औ औ लिंक जाजोबखानाय नालाय जाजोबो आरोखि दे औ उम औ औ दे माबासो नों बेसाेबां दामनिखौ लायो बेखौ माबा खालामनानै जेनेबा आरोखि दस औ औ औ दे होम्बा माब्ला फैयो नोंसोर फैदो औ

दैनै माबा जाहैबाय बुदबार ओं ओं दे नों औ औ दे औ जागोन दे औ औ औ औ दखानाव फैदो दखानाव फैबा माखासेखौ खिनथानोसै जोङो ओमफ्राय नों बिसिबां दामनिखौ लायो बबे मबाइलखौ लायो बेखौ जों माबानानै होनोसै औ दे होमबा ना औ दे औ उम